खैना गोदान एबा हाबा गोदान जानायनि सेंग्रा आरो सिख्ला बा हिन्जाव गोदान हौवा गोदान बिथांमोननो ओह जोथुब हरनां हरनायनि गोनांथिया जाहैदों गोदो गोदाइ जोंहा बर'फ्रा ओह सेग्रा आरो सिख्ला नायलायनानै हाबा जानायखौ जोङो ओह खम समावनो नुयोमोन नाथाय दानि बे ओह जोंनि बिटिआर मुगायाव जोंनि बर'फ्राबो मालायफोरनि ओह रां दाबिनाय ओह गारि दाबिनाय बेफोरखौ नुनानै जोंनि बर'फ्राबो एसे एनै बिग्रा जाबाय नाथाय माखासे बर'फ्रा फ्राइयानो बिया होनब्लाबो दानि ओह बिमा बिफाफ्रा बा गार्जेफ्रा गावनि फिसा असेनो माखासे गावनि जोनोम होनाय फिसा जिथु दा बिनिखायनो जा हायो ओह गान्नाय जोमन्नायनिफ्राइ लानानै सना रुफा आर हा दंबा हाबो इसे बाहाग होनाय जायो आर माखासे आह सना रुफा होखांनायनि उनाव माखासे जोंना पार्टनिचार हरनाय जायो आरो जाय फिसाया मानि गावनि नखरखौ ओह सानसे समाव संसार जादोंमोन बिमा बिफानि न'वाव दा दिनैनि दिनाव आह फिसा हिन्जावा देर देखोन देरनानै लेखा फरा रोंनानै ओह नखर बारनो नागिरनायनि उनाव ओह बे नखरनिफ्राइ थांनायनिखायनो जोंनि दानि बिमा बिफाफ्रा बियाब्लाबो माखासे सना रुफा आह थाखा फैसा दोन दौलदखौ आरो पार्टनिचारबो हरनाय जायो दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो फोरमायनो हायो जे ओह दिनैनि बे आह जौथुबा जाहैबाय जोङो बर' माहारिनि गेजेराव गोदो गैयामोन दा माखासे मानसिफोरनि आह गुबुन जातिफोरनि ओह स्टेन्डार्ड आह थाका फैसा हरनाय हा हु होनाय दा बेयावबो जोंबो आह सेर सेर थांफानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बिनिखायनो जिखियानो जाया मानो दानि आह हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननो बा जौथुब बान्था होनाया दा जोंनि गेजेरावबो सलिबाय मानो होन्ना बुङोबा बे नख'रनि फिसा हिन्जाव साहे हिसाबै दा बे फिसा हिन्जावाबो एसे आलो गोजोनै जाहैथोंसै ओह थाका फैसा हरनाय जाथोंसै एसे हा हु होनाय जाथों सोरहाबा नखर मोजां दङब्ला हा टाउनफ्राव दङबा बे टाउननि हाखौबो एसे आह होनाय जायो ओह जाखिनि हायो हरनाय जायो दा बेजोंनो आह फिसा हिन्जावखौ आह हाबा होनाय जायो आर लोगोसे ह दिनैनि दिनाव जोंनि माखासे जाय गार्जेन नखर नोरजिया बिथांमोनहा होनो हायिफ्रा जा दङ जानाय लोंनाय इसे ओह जाहोनायनि उनाव हाबा खुंखांनायनि उनाव ओह बे गैयि नखरफ्रा जा हायो बिसोरबो आह हानाय खिनिखौ हरो आर हायिया थाबाय बिनिखायनो ओह जोंनि बर'नि जिनाखि थासारि बा खैना आह गोदानफोरनो आह हानाय खिनिखौ सना रुफा गानहोनानै गान्नाय जोमनाय गोदान गोदान गानहोनानै बेखौ ओह हाबायाव बहन्नाय जायो आरो रायजो राजानि गेजेराव आह ब्रह्मबा ब्रह्म बिया हामबाइ बाथौ बा बाथौ बिया आरो ओह ख्रिष्टानबा ख्रिष्टान बिया सतशंघ बा सतशंघ बिया जाय जि दोहोरोमाव थायो बे दोहोरोमखौ लोब्बा लानानै बे गोदान ओह बर'नि जिनाखि नेम बेबायदिनो हाबाखौ खुंनानै होनाय जादों आर लोगोसे आह ओह ब्रह्मफ्रा ब्रह्मनि होबाय आरो बाथौवा बाथौनि होबाय आरो ख्रिष्टाना ख्रिष्टान होबाय सतशंघआ सतशंघनि होबाय दा बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि जिनाखि आह थानाय थासारि आरो हाबानि सलिबाय थानाय बे जौथुबफ्रा सलियो दा जोंनि गेजेराव जोङो दिनैनि गेजेराव जों नुनाया जाहैबाय हाबायाव सें हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ बहननानै हाबा दान्नाय जायो दा दान्नायनि गेजेरजों आह माखासे रायजो राजाफ्राबो बाउ जौथब बा आस्रिबाद होनाय जायो दा बेफोरखौ लानानै ओह जोंनि ओह दानि हाबा जानाय ओह हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान खइना गोदान आरो हौवा गोदान ओह बिथांमोनखौ आह ओरैबायदि ओह जाहोनाय लोंहोनायनि गेजेरजों बिथांमोननो हाबा होखांनायनि बा हाबा होफु होनायाव माखासे एसे एनै आह जौथुब होनाय जायो बे जौथुबनि मोन्नाय रांफोरखौ लानानै बिथांमोना थाइसेखौ थाइनै खालामनानै फेहेनानै संसार जायो आरो बेजोंनो ओह नख' र संसार इयुन जोलैखौ दानायनि राहाखौ लायो आर लोगोसे नखरनि गासिबो ओह थांना थानायनि थाखाय बिस जायहा आह नखर दायो बे दानायनि गेजेरजों आह बि सोरबाया बिजनेस खालामगोन बिजनेस खालामग्राफ्रा सोरबाया आह मा होनो साख्रि मावनो गोसोफ्रा साख्रि मावगोन दा बिनि गेजेरजोंनो नखरखौ सलिलाङो दा बिनिखायनो जोंनि आह मानसिफोरा हाबायाव बान्थाफोरखौ आह जाय जेरै हागौ आह बेबायदि आह गोसोजों गावनि खुसिजों होनाय जायो बेखौनो बे जौथबखौ जोङो दिनैनि दिनाव बिटिआर मुगायाव जोङो मोन्नो हादों होननानै जोङो फोरमायनाय जायो आरो बिजोंनो जों दिनै जथ'गा बर'नि आह जौथुब दाना आह जायो होन्नानै जोङो ओह मोनथिनो हायो